हमारे जीवन में चौदह जनवरी ये ऐसा तारीख है जो कि पूरे देश में मशहूर है मकर संक्रांति का त्योहार इसी दिन मनाया जाता है जो कि हम लोग बड़े ही भावुक ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं उसके बाद छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी के दिन हमारे देश भारतवर्ष में ये देश की स्वतंत्रता इसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है छब्बीस जनवरी को जिसको कि हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं कितने हमारे देश के बीर सपूत बलिदान देकर के देश को स्वतंत्र किए और जिसके लिए हम छब्बीस जनवरी को बहुत ही अच्छे ढंग से मानते हैं उसके बाद एक तारीख हमको नहीं भूलती है पचीस मार्च पचीस मार्च को पचीस मार्च सन दो हजार तेरह में हमारे लड़का इस्पायर हो गया था बड़ा लड़का जिससे कि वो तारीख हमें भूलती नहीं है इसके बाद सत्रह सितम्बर सत्रह सितम्बर आज भी हमारा बर्थ डे मनाया जाता है सत्रर सितम्बर को इस उमर में जिस के तारीख भूलने लायक नहीं है और हम बच्चे लोग मनाते हैं हम क्या मनाएँगे बच्चे लोग इसका उपयोग करते हैं सत्रह सितम्बर को इसके बाद हुआ फिर हमारा लड़का उन्नीस दिसम्बर को पैदा हुआ था जो कि आज भी उस बच्चे का बच्चा सयाना हो गया है लेकिन उसका जनमदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं हम आप हम सब मिलकर के जिससे कि इन तारीखों का बिवरण हमें भूलता नहीं है पाँचो तारीख